मां पंहिंजे जीवन में सिंधी भाषा में असांजी गीता जो ज्ञानु जंहिंखे असां भागवत गीता चवंदा आहियूं उहा मूं घणनि दफा पढ़ी आहे ऐं उन मुंहिंजे पंहिंजे जीवन में ॾाढो कुझु फ़र्क़ु महिसूसु कयो जंहिंमें जेकी ॻाल्हियूं मुंहिंजे दिमाग़ में पहिरियों हुई उन्हनि ॻाल्हियुनि ते मुंहिंजो सॼो दिमाग़ु साफ़ थी वियो ऐं मुंहिंजो दिमाग़ु हिकदमु तमामु साफ़ सुथिरो थी वियो ऐं इहे ई ॻाल्हियूं मां पंहिंजे ॿारनि खे आड़े पाड़े वारनि खे ॿुधाईंदो आहियां त गीता जे ज्ञान सां असांखे कहिड़ो न आनंद थो महिसूसु कयो वञे त ॿार जीअं घणे में घणो ॿार गीता जो ज्ञानु वठण ऐं उन ते अमल कनि त असांजी भाषा असांजी जेका सिंधी समाज आहे तमामु सुठे नमूने सां अॻिते वधंदी रहंदी